ہاں ہیلو ہاں سر اولا سے بات کر رہے ہیں آپ جی جی میرا نام عمران ہے میں نے اولا بک کیا تھا اور وہ ابھی ٹائم ابھی پہنچی نہیں ہے گاڑی اچھا ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے ہاں تو آپ مہربانی کر کے ایسا کریں کیونکہ ہمیں جلد ہی وہاں کناٹ پلیس پہنچنا ہے ہماری بہت ہی ایمرجنسی میٹنگ ہے تو اگر نہیں پہنچے آپ ٹائم پہ تو میری میٹنگ چھوٹ جائے گی اس لیے مہربانی کر کے کوئی ایسے روٹ سے آئیے جہاں ٹریفک نہ ہو اور ابھی میں شاہین باغ نو نمبر پہ کھڑا ہوں ویٹ کر رہا ہوں مہربانی کر کے جلدی آپ آئیں تاکہ میں وقت پہ مجھے پہنچا سکیں